हमर पसन्दीदा बाइक अछि बुल्लेट जे बहुत आरामदायक सेहो होइ छै आओर बाइकिंगके लेल बहुत नीक यात्रा लेल सेहो छै आरामदायको छै आ ओहि सऽ अहाँ स्पीडमे जा सकैत छी जल्दी भी पहुँच सकैत छी सेफ्टी तऽ बहुत बेसी छै ताहि दुआरे ओ बेसी पसन्द अछि आओर ओकर बाद हमर ड्रीम बाइक अछि आगवन फाइव ताहि दुआरे ड्रीम बाइक से हम बेसी सफर करऽ चाहै छी ले चाहै छी बाइकके ताहि दुआरे ई बैसी पसन्द अछि